تاکہ معذوروں کو ان کے عدر سے دور کیا جائے ان کی پریشانیوں کا مداوا کیا جائے اور انہیں وہ چیز فراہم کی جائے جن کی انہیں ضرورت ہے اور انہیں اگر طبی ضرورت ہے تو انہیں وقت سے میڈیسین دی جائے اور جس کے ذریعے وہ صحتیاب ہو سکے مسافرین ہیں تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان کی مدد کر کے ان کو ان کی منزل لک پہنچا دی جائے اس بنا پر ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے اگر اپنے پاس نہ ہو تو لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان کی مدد کی جائے اور ان کو ان کی منزل ل تک پہنچا دیا